میں اپنی فصلیں زیادہ تر جو منڈیوں میں بیچتا ہوں جو بڑی بڑی بازاریں ہوتی ہیں منڈیاں ہوتی ہیں وہاں پر جا کر بیچتا ہوں اور وہاں سے لوگ لے جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ بازاروں میں بیچا کرتے ہیں اگر مجھے کبھی دوسری ریاست وغیرہ میں بھیجنا ہوتا ہے تو کچھ جگہوں پر میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں جو منڈیوں میں وہ ٹھیکیداری کرتے ہیں اور منڈیوں کے وہ دیکھ بھال کرتے ہیں ان سے میرا تعلق ہے اور ان کو میں جا کر بیچتا ہوں اس کے بعد پھر وہ آگے بیچتے ہیں زیادہ تر میرا ایسا ہی رویہ رہتا ہے اور میں ایسا ہی کام کرتا ہوں کبھی کبھی میں لوکل بازاروں میں بھی بیچ دیا کرتا ہوں وہاں پر مجھے اس کی قیمت صحیح مل جاتی ہے